हमर सभक जे पहिलुका समय बीतल अइ घरेलू जिन्दगी ताहिमे हमरा सभक ओहिठाम खेनाइ जे बनैत छलए कुसियारक पातसँ गोरहन्नीसँ ओ माटिक तौलामे काठक सरवा छलए करछुक बदला जाहिसँ तरकारीकेँ भातकेँ दालिकेँ कोनो प्रकारक जे तीमन आ कि अन्न छल से ओहिसँ निकालल जाइत छलए काठक सरवासँ आ माटिक तौलामे खेनाइ बनैत छल खापरिमे रोटी पकैत छल माटिक खापरिमे आ एखुनका जे समय अछि जाहि तरहेँ विकास भऽ गेल किछु किछु आमदनीके स्रोत बढ़ैत गेल तखन एखन तकर बादमे अलमुनियमके बरतन भेल अलमुनियमके बरतनमे बनैत छल एखन स्टीलक बरतनमे बनैए कूकरके व्यवस्था करैए लोक गैसक व्यवस्था करैए खेनाइ ओहिना बनैए लेकिन ओहिसँ निश्चिन्त छी ओ स्वाद नहि भेटैए जे माटिक बरतनमे अहाँके ओ तौला कराही महक तीमन आ भात भेटैत छल ओकर स्वाद आ आइ जे कूकर प्रेशरमे खेनाइ बनैए दालि कि सागक झोर कि तरकारी आलू बिरियाके तीमन किछो जे किछु बनैए माछ कि माँस ओ स्वाद आब नहि भेटैए पहिने सिलौटपर पीसल जे होइत छलैए मसाला सरिसो मरिचाइ धन्नी इत्यादि जे मसालासभ होइत छलै लहसुन प्याज मिला कऽ लोक पीसैत छलए जाहि तरहक तीमन ताहि तरहक मसाला